ویسے تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں کی سوسائٹی یہاں کا رہن سہن یہاں کھان پان بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی بہترین ہے لیکن کچھ دنوں کچھ پرانی باتیں ہیں جو ایک ہمارے دور کے ماما لگتے تھے یا یوں کہیں کہ نانا لگتے تھے تو وہ ابھی تو خیر ہم لوگ کے بیچ رہے نہیں وہ اس کے ڈیتھ ہو گئے اور میری نانی میری ماں بتاتی ہے کہ ایک دور کی بات تھی جب ہمارے یہاں سوسائٹی میں کچھ گندگی پھیلی ہوئی تھی جیسے کہ کوئی گانا بجانا جیسے محرم میں لاٹھی کھیلنا دھوم مچانا گانا بجانا یا پھر ایسے ہی جو چیز ہمارے سوسائٹی کو بدنام کر سکتی تھی جو ہمارے سوسائٹی کے لوگوں کے مزاج کو خراب کر سکتے تھے مائنڈ کو خراب کر سکتے تھے ایسے طرح کے ماحول تھے تو ایک بار ہمارے نانا گئے باہر جماعت میں گئے چالیس دن کے چلہ میں تو وہاں سے دین سیکھ کر آئے غلط صحیح کے پہچان سمجھ کے آئے تو وہ جب وہاں سے لوٹے تو لوٹ کر انہوں نے ہمارے سوسائٹی میں بہت ہی چینجنگ کیے جیسے کہ گانا بجانے پہ روک کیا گیا یا شادی میں کسی کے ڈی زے بجتے تھے تو ان کے اوپر پہ بھی روک لگایا گیا یا پھر جیسے محرم میں لاٹھی کے ساتھ ساتھ گانا بجانا یا پھر اچھل کود زیادہ کرنا یا پھر کچھ نگیگیٹی نگیٹو چیز کو مطلب کہ وہ پھیلا رہے تھے تو ان کو اس نے روکا جب یہ روکے تو اس کے روکنے سے بہت فائدہ ہوا ہمارے ماحول میں اور اتنا فائدہ ہوا کہ لوگوں کے لوگوں کو مدد ملی جیسے کہ بچے ایک مدرسے میں پڑھائی کرنے گئے مدرسے کھولے گئے مدرسے میں پڑھائی ہوتے ہیں بچے وہاں سے ایک علم حاصل کرتے ہیں اچھے اور برے کی سمجھ اس کو ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ سے گندگی کو پھیلانے والے کو روکا گیا اس وجہ سے سب اچھے کام کرتے ہیں اور پھر دین کو پھیلایا اور سب ہنسی خوشی سے محبت سے رہتے ہیں اور ماحول کو ایک خوبصورت اند طریقے سے اس کو چینج کیا اور کچھ بچے مدرسے کھولے گئے جہاں کہ حافظ پڑھاتے ہیں اور بچے لوگ پڑھتے بھی ہیں جیسے کہ کتابیں پڑھتے ہیں تو بچے لوگ بھی ہر وہ غلط کام چھوڑ کر اچھے سیکھ اور اچھے علم حاصل کرتے ہیں اور اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں اور ماحول بہت ہی خوبصورت ہے اور بری چیز کو ہٹا کر کے اچھے دین کی بات پھیلائی اور سب طرح پورے ماحول کو چینج کیا تو ان پر ہم لوگوں کو گرو ہوا اور بہتوں کو ان پہ گرو ہوا کہ انہوں نے ایک سکھ سیکھ آ کر ہمارے ماحول کو چینج کیا ہمارے سوسائٹی کو چینج کیا اور سوسائٹی کے لوگوں کے مزاج کو چینج کیا اس کے بعد اس اپنے حساب سے ہی سب کو ٹھیک کیا اور سب ہنسی خوشی سے رہتے ہیں اچھے سے رہیں اور سب کچھ بہت ہی پیارا ہو گیا اور پھر سب دین کی باتیں کہنے لگے سب اچھے کام کرنے لگے اور اس کے وجہ سے ہی سب کچھ چینج ہوا اور اس نے ہی کچھ مدد کی اور کچھ لوگوں نے کھد سے کوشش کیا تب جا کے بات یہاں تک پہنچی اور لوگ اچھے کام کرنے لگے لوگ بری چیزوں سے دور ہونے لگے جیسے گانا سننا بند کیے گالی بکنا بند کیے یا پھر کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے بند کیے یہ سب کر کے چھوڑ دیے اور سب پڑھائی لکھائی اور اچھے باتیں کرنا شروع کیے اور سب اچھی تعلیم ہر کسی کو دیتے ہیں